आं थाखानाय बिफांफोरनिफ्राय ओ बै बिफांफोरनि फिथाइफोरखौ मोनहोनानै बिसोरनि बेगरफोरखौ जावैनानै फिफां फुलि बानायनाय नङाहोनबा बे फुलिनिफ्राय बिफां गायफिननाय बा बबेबा बबेबा बिफांफोरा रोदानिफ्रायनो फिफां जायो रोदाजोंबो जों फिफांखौ गायनो हायो दा आथिखालाव बिफां गायनाया जोबोरैनो गोनां दिनैनि दिनाव गर'मा साननि दुंनाया बारायनायनिफ्राय बाराय लांबाय दा बे हिसाबै जों फिफांखौ बयबो गायफिननांगौ बेगरानो जा बेनि रोदाजोंनो जा फुलि बानायनानै फिफांखौ जेसे हायो एसे जों गायनांगौ न दावट गायनायजोंल' जाया गायनायजों लोगोसे जों जोथोनबो लानांगोन आथिखालाव गायनायखौ मोनसे पेसन बायदिल' लायो मानसिफोरा जास गायबाय फट' खेबबाय हगारबाय बेनि उनावजे जों बिफांखौ जोथोन लानांगौ बा दै होनांगौ बा मोसौ बा माबानिफ्राय बेखौ रैखा खालामनांगौ जों बेखौ नोजोर बोया दा बे हिसाबै जों फिफांखौ गायबाय जेला जों बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ बेखौ देरनायसिमहालागै नों जेसे हागौ एसे फांसे बा फांनैखौनो गाय खिन्थु नों बेखौ देरजासिम जोथोन ला दा बेसो आरो बा नों बिफांखौ गायनानै बुरजा गायनानै नों जुदि फांसेबो नों थांहोनो हायाबा जेबो लाब गैया दा बे हिसाबै बिफांखौ गायोबा मोजाङै गायनांगौ देरजासे बेखौ जोथोन लानांगौ